ہلو سر آپ پین کارڈ آفس سے بول رہے ہیں جی جناب جناب مجھے اپنا پین کارڈ پہ نام جو ہے اپڈیٹ کرانا ہے جی جی میرے باقی ڈاکومنٹ میں واحد نام تھا اس میں میں نے عبد الواحد کرایا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پین کارڈ میں میرا نام جو ہے عبد الواحد ہو جائے تو سر اس کے لیے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کیا ڈاکومنٹ لگانے پڑیں گے جی آدھار کارڈ اور برتھ سرٹیفکیٹ اچھا سر میرے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے مگر میرے پاس ٹینتھ کی ٹینتھ کا سرٹیفکیٹ ہے وہ چل جائے گا سر چل جائے گا اچھا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر پھر میں کب آنا ہے مجھے دس بجے پین کارڈ آفس پہنچ جاؤں کل ٹھیک ہے سر ان شاء اللہ میں کل دس بجے پین کارڈ آفس پہنچ جاؤں گا جی جی جی جی بہت شکریہ جی جناب